हाँ हमारे गाँव में सरकारी शासन की कुछ कमियाँ हैं कुछ का खराब शासन चलता है जैसे हमारा एम एल ए है वो बत्तमीज़ी करेगा का किसी की सुनेगा नहीं तो क्या फ़ायदा हुआ सरकारी समाज सेवा बनाए हुए कुछ सेवाएं पर्यावरण के बारे में कोई पेड़ लगाए नहीं सरकार कोई योजना नहीं देती पेड़ लगाने की पैसा नहीं देती कुछ लोग अपने घर में पेट पेड़ लगाते हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं बनवाया है ना भैंसों का है ना इंसानों का है कोई हॉस्पिटल नहीं है तो कुछ असमर्थताओं का हमें सामना करना पड़ता है कुछ सामाजिक अपराध भी करते हैं तो उनको हमारी गौर्मेंट जो पुलिस कर रखी है हमारे लिए वो हमारे लिए कोई उपाय नहीं कर पाती ना ही कोई राजनीतिक नेता हमारी अपेक्षा में बोलता है मतलब कोई हमारे लिए सहायता नहीं करता